हाबा सभाफोराव दै लाबोनो थाखाय जोङो लोंग्रा दैखौ दखानफोरनिफ्राय लाबोयो मिनारेल दैखौ लोंनो थाखाय आरो समाव माब्लाबा न'नि दंखलखौनो मटरजों बोखांनानै लोंनायाव बाहायो आरो समाव मैगं थायगं एबा मुवा बेसादफोर सुनो थाखाय जोङो दैमानिफ्राय दैखौ बोखाङो आरो एबा समाव दैमायावनो थांनानै मुवा बेसादखौ सुहैनो गोनां जायो आरो माब्लाबा माब्लाबा दंखलनिफ्राय मथर लागायनानै सेन्टेक्सफोराव बुथुमनानै दोनो बेखौनो नांगौबा नांगौबा बाहायबाय थायो लोंग्रा हिसाबैथ' दखान सहराव बायनानै मोननाय मिनारेल दैखौनो बांसिनै हाबा सभाफोराव बाहायनाय जायो बाहायनायाबो मोजां